गैस जे लेलियै हमे कनेक्शन करलियै तऽ गैस हमर बुकिंग करलियै तऽ हमरा गैस नहि अथी होइ छै तऽ हम्मे अपन की कहय छै कनेक्शन करि दियौ कोनो नहि देबय तऽ